साढे़ इत्थै डोगरा कलचर च साढे इत्थै बी बड़े लोक बर्त रखदे न जि'यां कि शिवरात्री दा बर्त होई गेआ पुन्नेआ दा बर्त होई गेआ फ्ही सकरांत पूर्नमाशी दा बर्त होई गेआ जां फ्ही भुग्गै दा बर्त होई गेआ एह् लोक बड़े रखदे न एह् जेह्ड़ा संदूर होंदा मत्थै पर तां लांदे न एह् इं'दा मान होंदा ऐ कि ओह् ब्होइयै आई दियां न कुसै घर आई दियां न जेह्दे घर औंदियां न उ'नें बी मान सम्मान हुंदा बाटर जेह्ड़ा सूरजै गी पानी दिंदै न अस एह् बी साढ़े डोगरा कलचर च ऐ एह्दे ने सूरज देवता शांत हुंदे न जेह्दे कारण गर्मी बी घट्ट हौंदी ऐ जेह्डे़ रोज साढ़े डोगरा कलचर च डोगरा समाज च गुज्जर बक्करवाल एह् रोजे रक्खदे न जेह्दे कन्नै कि भगवान गी खुश करी पान एह्दे आस्तै एह् रोजे रक्खदे न साढ़े जेह्डे़ हिन्दु समाज च ओह् बर्त रखदे न जेह्दे कारण लोंके गी बड़ा पुन्न प्राप्त होंदा ऐ बड़े गै खुश होंदे न